बड़े कृषि लोग जो होते हैं उनका विशाल तरह से चलता है कि वह खाद या बड़े ज़मीन होते हैं उनके पास बड़े मुकाम है उनके पास जब बड़े ज़मीन होंगे बड़ा ज़मीन होगा अच्छा खासा तो वह लोग क्या करेंगे भईया कि अच्छा अनाज डालेंगे धान गेहूँ जैसे हुआ तो इसमें बीज जो अच्छा डालेंगे तो उसमें पानी का सिचाव भी समय अच्छा कर लेते हैं वह लोग फ़िर उसमें खाद उरिया प्रोटेशियम यह सब डालेंगे दवा का छिड़काव करें घास वाला भी करेंगे ताकि उनका अनाज जो अच्छा खासा हो और जब अनाज अच्छा होगा तो भाई वह बेचेंगे तो अच्छा पैसा उनको मिलेगा ऐसे वह अमीर भी रहते हैं और जो छोटे कृषि लोग होते हैं वह उनके पास ज़मीन छोटी होती है पर और उसी में अनाज भी अच्छे से काम नहीं कर पाते कि अनाज बीज भी हो सही से लगा नहीं पाएँगे अभी और उसमें दवा का छिड़काव भी जानते हैं इतना बड़ा नॉलेज भी नहीं होती है कि कैसे क्या करना है जितना आता है उतना करते हैं और इससे अनाज कि उन्हें कम प्राप्ति होती है जो कि वह खुद ही खाने में ही खत्म कर जाते हैं तो इससे उनको लाभ नहीं हो पाता है ठीक से जब वह बड़े उन्हें आईडिया भी नहीं होता है और जब अपने से बड़े लोगों को देखते हैं तो उनका अनाज भी अच्छा होता है जमीन भी अच्छी होती है वह बेचकर पैसा भी अच्छा कमाते हैं तो वह क्या करेंगे कि अपना भी वही देखते हैं उनको भी इस तरह से नॉलेज मिलती कि हमें क्या डालना चाहिए क्या करना चाहिए कभी पूछ के ही कर लेंगे या फ़िर देखेंगे समझ के करेंगे दुकानदारों से पूछकर करेंगे तो इससे वह भी अपना क्या करेंगे कि बड़े हो खेत या छोटा हो ज़मीन तो वह अनाज अच्छा पहले उगाए कोशिश करेंगे लेने का उसको लेंगे उसके बाद उसमें पानी का समय से वह करेंगे फ़िर उसमें खाद उरिया पोटेशियम कब कब डालना है कितना डालना है क्या क्या डालना है कौन सी दवा छिड़कनी है हर चीज़ का व्यवस्था करेंगे फ़िर उसको डालेंगे ताकि वह अनाज अच्छा हो और ज़्यादा हो जब ज़्यादा होगा तो भाई उसको बेचेंगे और जब बेचेंगे तब पैसा अच्छा कमाएँगे जाए और जब पैसा अच्छा कमाएँगे तो उनको अमीर होंगे तो और भी ज़मीन लिखा सकते हैं वह अपने किसी भी व्यवसायिक को खुद दे सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी खिला सकते हैं काफ़ी लोगों को वह भी बड़े हो सकते हैं छोटे लोगों से भी बड़े कृषि बन सकते हैं बड़े लोगों की तरह तो उनको इस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है तो वह भी क्या करते हैं कि वैसा ही अपना करेंगे खाद उरिया पोटेशियम समय समय से डालेंगे अच्छा बीज उनको मिलेगा अच्छी तरीके से उनकी भरपाई सिंचाई करेंगे रात में भी दिन में भी जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे उसके बाद उसमें काटेंगे उस फसल को अच्छी तरीके से उसको पीटेंगे उसको पछोरेंगे या फ़िर उसाएँगे फ़िर उसको बढियाँ से कुटाएँगे चाहे बेचेंगे और बेचेंगे तो उनको उससे प्राप्ति पैसों की अच्छा खासा मिल जाता है जब पैसा अच्छा मिलेगा तो भाई वह ज़मीन भी लिखा लेते हैं ताकि और भी बड़े लोगों कि बड़े कृषियों की तरह वह भी कर सकें खेती अच्छा खासा उगा सकें अनाज इससे वह भी अमीर बन सकते हैं और इससे अच्छा यह लाभ होता है कि हम अमीर बन सकते हैं बड़े कृषि भी काम कर सकते हैं और इनसे जो भी छोटे होते हैं इससे यह लाभ है कि बड़ों का देखकर छोटे भी अपना अच्छा काम कर सकते हैं वरना उन्हें आईडिया नहीं होता है छोटे लोगों को कि कैसे पैसा कमाना है कितना क्या डालें कि हम भी उनकी तरह बढ़े आदमी बने बड़ा काम कर सकें इससे उनको आईडिया मिल जाता है बड़े लोगों के बारे में जान के की वह क्या खाद डाल रहे हैं क्या उरिया डाल रहे क्या पोटेशियम डाल रहे हैं और कैसे पानी डालना है वह भी कब कब डाल रहा है कि उनका खाद्य उनका धान गेहूँ जो भी बो रहा वह अच्छा खासा हो रहा उसमें कुछ भी मुज वगैरा नहीं लग रहा वरना आजकल की फसलें जो हैं वह भी जानवर ही ख़राब कर देती हैं जैसे मूस ख़राब कर देंगी धान गेहूँ को ऐसे खा डालेंगी काट काटकर ज़मीन गड्ढा कर देंगी पानी गया तो उसमें भी गड्ढा हो गया सही से पानी नहीं मिलेगा उन समय से दो बार तीन बार सिंचाई होती खेती वो नहीं हो पाती है तो उनको जब वह बड़े लोग को देखते हैं कि हाँ यह यह चीज़ें डाल रहे और इस तरह से कर रहे हैं तो वह भी अपने तरीके से अपना काम कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अच्छी पोस्टी से धान के ऊपर अच्छा तरीका से जानकारी मिल जाए और अच्छी तरीके से वह उगा सकें और जब अच्छा उगाएँगे तो अच्छा पैसा कमाएँगे ज़ाहिर सी बात है उसको बेचेंगे ज़मीन भी अच्छा लिखा सकते हैं और भी धान गेहूँ बो सकते हैं वह भी अच्छा पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं कि बड़ों से जानकारी लेकर छोटे लोग भी उत्साहित होते हैं कि हमें भी यह करना चाहिए ताकि हम भी इनके जैसा बने हम भी अच्छा पैसा कमाएँ हम भी बड़े आदमी हर किसी का यह शौक़ है कि खुद तो नॉलेज होती नहीं जब बड़े का देखते हैं तो फ़िर अपने भी शौक़ भी करते हैं अब खुद भी यह कार्य करेंगे ताकि हम भी उनके लेबल में आ जाएँ चाहे अच्छा पैसा ही कमा लें यही समझकर काम कर लेंगे कोई ज़रुरी नहीं की लेबल में ही काम करें